मुझे सबसे ज़्यादा भोजन दाल चावल पसंद है जिसे मैं बहुत ही कैसे चाव से खाता हूँ और राजमा मुझे बहुत पसंद है राजमा भिंडी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे अपने घर में खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ हाँ कोई अच्छी साथ में कोई हो तो मैं थोड़ा रेस्टोरेंट में खाना खा लेता हूँ बाकी घर पे खाना खाता हूँ ज़्यादातर घर में दाल चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है और इससे अच्छा मैं नहीं समझता कि पूरे विश्व में कोई व्यंजन है या भोजन है